सूर्योदय के समय जब सूर्य उगता है तो सुबह में उठते हैं तो देखते हैं सूर्य बहुत लाल होता है जो दिखने में बहुत उनका बहुत आकर्षक इतना लगता है जैसे वो भी अभी अभी आए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और ऐसा लगता जैसे कोई कोई उनके जैसे छोटी सी एक बिन्दु अगर कोई ग्रह आ जाता तैसे जैसे कि से कोई लाल चीज़ पर कोई हल्का सा तिल रखा हो बहुत अच्छी लगती है देखने में और शाम के टाइम उससे ऐसा लगता है जैसे वो ढल रहें जैसे ढलते समय जब बादल जब लाल लाल अलग ही मौसम होता है उस शाम का फिर सूर्य एक दम छोटे से लाल आधे जब वो आधे वो खरीदते है बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और सुबह को ऐसा लगता है जैसे आ रहे हैं शाम ऐसे जैसे जा रहें लेकिन बहुत अच्छे लगता है सूर्य दिखने में